جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے لیے اخبار بہت ضروری ہوتی ہیں اس سے ہمیں ہمارے شہر میں کیا چل رہا ہے کیا خبر چل رہی ہے کیا نہیں چل رہا ہے وہ سب پتہ لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس اگر اخبار ہوتا ہے تو ہمیں اس میں ہر جگہ سے ہر کونے کی خبر مل جاتی ہے ہمارے شہر کی خبر مل جاتی ہے ہمیں انٹرنیشنل خبر مل جاتی ہے اور ہمارے ہمارے بھارت میں ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے وہ بھی مل جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت پڑھنا چاہیے اور وہ پڑھتا ہوں میں بہت اچھا لگتا ہے اس چیز کو مجھے پڑھنا اخبار اور میرا جو پسندیدہ اخبار ہے وہ دینک جاگرن ہے کیونکہ اس میں ہمارے شہر کے علاوہ اور بھی کئی شہروں کی خبریں آتی ہیں اور اس میں بزنیس کے بارے میں بھی آتا ہے اس کھانا وغیرہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے اور مجھے اسپورٹس وغیرہ کے بارے میں بھی آتا ہے جو کہ مجھے صحیح اچھا لگتا ہے مجھے اور اس میں کیا کہتے ہیں ہمارے شہر میں آس پاس کی چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی آ جاتی ہے اور وہ صحیح لگتا ہے اس لیے مجھے جو میرا پسندیدہ اخبار ہے وہ دینک جاگرن ہے